मेरे घर के पास में एक रेलवे का मैदान है मैं उसमें दौड़ने जाता हूँ वहाँ पे काफ़ी बच्चे आते है हम सब साथ में दौड़ते है साथ में दौड़ने से ऐसा नहीं रहती है कि जब सब एक साथ दौड़ते है तो उससे थकावट वगैरह कम होती है और रनिंग भी ज़्यादा होती है और इस वजह से हम सुबह सुबह जल्दी जाते है सब बच्चे इकट्ठा होते है पहले दौड़ते है उसके बाद में हम सब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और फिर बैठते हैं रेस्ट करते है और फिर एक राउंड और लगाते हैं इस प्रकार से सभी साथ में दौड़ते है तथा अपने व्यायाम करके शरीर को सही रखते है